मैंने मार्केट से कम कीमत में अच्छा सोफ़ा लाया है और सोफ़े कि कीमत भी कम है और अच्छा फोम का गद्दा है और फ़ोम गद्दा और उस में बेड भी अटैच है जैसे सोफ़ा बैठने में भी काम आता है और सोने के भी काम आता है तो कम कीमत में तीन काम हो गए एक बैठने के सोने के और कम कीमत में और नेगेटिव बात वो सोफ़े की ये है की उसमें सोते हैं तो रिलैक्स फील नहीं होता है दर्द कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है और लकड़ी के सोफ़े फायदेमंद होते हैं फोम के सोफ़े फायदेमंद नहीं होते हैं और दूसरी बात ये है कि सोफ़े पहले के जमाने में लकड़ी के ही सोफ़े ठीक रहते थे और गद्दे कपास के ठीक होते थे अभी ये फ़ोम के सोफ़े से हमे नुकसान होता है